राजस्थान राज्य सेवाओं सेवाओं के लिए अप्रयाप्त फंडिंग की समस्या का समाधान करने के लिए जैसे लोगों को हॉस्पिटल में सारी फ्री सुविधाएं दी जाती हैं और स्कूलों के अंदर भी बच्चों को लड़के लडकीयों को फ्री एजुकेशन दी जाती है और खासकर के लडकीयों को पढ़ाने के लिए सरकार उनको साइकिलें प्रदान करती हैं उनको फ़्री किताबें यूनिफार्म मिड डे मील सब सारी सुवधाएँ प्रदान करती हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए जैसे गवरमेंट ने हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टरों को ऑनलाइन भी परामर्श देने के लिए एप बना रखें हैं डोर टू डोर हैल्थ केयर स्कीम बना रखी है जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण का पता करके बच्चों की स्थितियों के बारे में जानकारी रखती है और फिर वहाँ के नजदीकी प्राइमरी प्राथमिक उपचार केंद्र के वहाँ पर जाकर सबमिट करवा देती हैं स्वस्थ सुविधाएं सेवाएं बेहतर है और शिक्षा प्रणाली भी बहुत अच्छी है तो समाधान करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गयें हैं